हाँ बिल्कुल बताएँगे कौ नसे खेती में तो इसमें जो है आएँ आप कौन चीज़ का आप खेती करना चाहते हैं जिस चीज़ की खेती करना चाहेंगे उसके संबंध में हम आपको बताएँगे हाँ हाँ कैसे भिंडी की भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आप भिंडी का बीज ले लीजिए और वह भिन भिंडी के बीज को लेकर के उनमें आएँ उसको भिंडी का हाँ उसका बी बीज लाएँगे बीज ले करके और उसको फूलने के लिए दे देंगे चौबीस घंटा फूलेगा फुला करके और तब उसको जो है छौठा उसमें राख़ को मिला देंगे आ मिला करके और उसको जो है सो खेत में हल पर रोपेंगे दो इंच ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना होना चाहिए डेढ़ से दो इंच की गहराई में उसको रोपना है हाँ हाँ अब आऐं दूरी में पाँच ही से पाँच इंच की दूरी वह जैसे डेढ़ हाथ होना चहिए अभी की जो फ़सल जो रोपेंगे जो भिंडी उसमें जो है सो हाँ पौधे से पौधे की दूरी नौ इंची पौधे से पौधे की जो हम हम हाँ ठीक है खाद में यह है कि जोताई में आप डी ए पी है पोटाश है यह सब दे करके उसकी जोताई कर देंगे कोआ हो जाए तो अच्छी बात है और जैविक हो जाए कोआ हो उसको दे करके जोताई कर लें अच्छी तरह से जोताई करके और उसके बाद उसको जो है सो रोपिए अन रोपने के बाद जो जब थोड़ा सा जन्म जाए तो उसमें जैसे कीटनाशक दवा उसमें छिड़क दीजिए ताकि कीड़ा उसमें ना लगे उसे टाक नहीं सके अ नहीं और जब दो पत्ते का हो जाए तो उसमें पानी पटा दीजिए पानी पटाने के बाद फिर उसको आप कमैनी कर्द कमीनी करवा दीजिए और फिर आठ दिन के बाद उसमें दवा मरवा दीजिए हाँ कोई भी नहीं नहीं उसमें पहले पानी में नहीं देना है पहले पानी में नहीं देना है वे जब उसको कमैनी हो जाएगा ना और फिर जब पानी देंगे तब जाकर के उसमें यह देना है और कम मात्रा में देना है बोलिए हाँ और नहीं दो महीना क्या पैंतीस से चालीस दिन वह निकलना शुरू हो जाएगा हाँ वह हाईब्रिड हाईब्रिड वाला जो है ना हाँ हाईब्रिड वाला वह पैंतीस से चालीस दिन में वह निकलना शुरू हो जाता है और उसको जो है सो आप कि निकाल सकते